جی السلام علیکم جی میری بات پی ایم کے وی وائی کے آفس سے ہو رہی ہے جی جی جی دراصل مجھے ہاں ہاں دراصل مجھے پی ایم کے بی وائی کورس میں داخلہ لینا تھا جی جی جی کوئی بھی کورس جو بہتر ہو ہاں ہاں جی جی جانتا ہوں تو اس کے بارے میں یہ سرکار دوارا کرایا جاتا ہے کورس ہے جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں میں نے پہلے کبھی داخلہ اس میں نہیں لیا ہوں جی جی پہلی بار ہے جی میرا پہلی بار جی چاہتا ہوں کہ اس کورس کرنے کے بعد میرا کیریئر بہتر ہو جی جی کہیں پہ میں جاب کر سکوں جی کہاں اس کا ڈاٹا انٹری کا کورس ہوتا ہے اس میں جی ایس ٹی کا بھی ہاں جی جی جی جی مجھے معلوم ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں ڈاٹا انٹری کا کورس میں ڈاٹا انٹری کا کورس میں داخلہ لینا ہے جی میرے پاس آدھار کارڈ ہاں ہاں جی اپ ٹو ڈیٹ ہے جی اس کو ٹھیک ہے تو مجھے آفس آنی پڑے گی جی جی یہ کتنے بجے کھل جاتا ہے جی نو بجے اچھا اچھا جی اور شام میں کتنے بجے کھلتا ہے پانچ بجے جی جی جی جی اس دوران اپنا آدھار کارڈ پاسپورٹ پا اچھا اچھا پاسپورٹ سائز فوٹو جی جی جی سرٹیفکیٹ اچھا لیٹیشٹ اگزام میں جو پاس کیا گیا ہوں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے کر آؤں گا تو مجھے داخلہ ہو جائے گا جی جی جی شکریہ شکریہ